آ علاقے کی بات کی جائے تو بہت قسم کے دریا ہیں جیسے کہ گھیلا ندی ہے گومتی ندی ہے اور ہمارے اگر اسٹیٹ کی بات کی جائے تو ہمارے اسٹیٹ میں گنگا ندی بہتی ہے اور اگر اسٹیٹ کے باہر بات کی جائے تو جمنا ندی بہتی ہے اِس طریقے سے بہت سی ندیاں بہتی ہیں ہمارے یہاں جن کا پانی کا بہاؤ کافی تیز ہوتا ہے اور اُس میں پانی بہت ہوتا ہے جس میں لوگ نہانے سے بھی کتراتے ہیں کبھی کبھار اور نہاتے ہوئے تھوڑا ہچکچاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں بہہ جائیں اور اِس طریقے سے ہمارے یہاں بہت سی ندیاں ہیں اور بہت سے ایسے بڑی بڑی ندیاں ہیں جو بہا کرتی ہیں علاقے وائز اِس وجہ سے میں بھی کئی دفعہ اِس کی سیر کرتا ہوں اور بہت سے لوگ سیر کرنے آتے ہیں اور اُس کے ڈیم کے بارے میں فی الحال مجھے ابھی کوئی جانکاری نہیں ہے کوئی علم نہیں ہے اگر اِس طرح کی کوئی علم یا جانکاری ہوگی تو اِنشاء اللہ میں آپ کو وضاحت کروں گا اِس چیز کی کہ ابھی کوئی لیکن مجھے کوئی ڈیم کے بارے میں جانکاری وغیرہ ابھی نہیں ہے